हाँ संदीप बताओ कैसे हो अब आप तबीयत कैसी है अब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है ना जी बिल्कुल मुझे पता है आप मेरे पास आए थे मेंटल हेल्थ को लेकर के देखिए संदीप आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इस ऐज में टीन ऐज में होता ही है ऐसा अभी टीन ऐज के जो बच्चे होते है ना उनको थोड़ा सा अकेलापन लगता है ये सब जो कारण है ना ये मेंटल हेल्थ की वजह से है मेंटल हेल्थ में जो के डिप्रेशन वगैरह हो जाता है टीन ऐज में बच्चे जो हैं वो सोचते है कि अकेले अकेले रहे किसी का साथ ना हो उनके पास और कहीं मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो टीन ऐज में ये सब चीज़ें आम बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज ईलाज नहीं है इस चीज का बहुत अच्छा है इलाज है आप अगर खुद कोशिश करो खुश रहो इस चीज से निकलने की कोशिश करो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीन ऐज में इससे बाहर भी आए है जी जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ ये सब कारण इसलिए हो रहा है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना टीन ऐज में तो उसमे जो होता है ना कि वो अपनी मेंटल हेल्थ होती है उसमें ऐसा लगता है कि बस कुछ अच्छा ना लगे अच्छा मुझे ये बताओ आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद हो डांस करना पसंद है अच्छा खाना खाना पसंद है घूमना फिरना पसंद है आपको क्या पसंद है आप क्या चाहते हो कि आप क्या करो ऐसा जिसमें कि आपकी मेंटल हेल्थ में सुधार हो हाँ तो मै यही कह रही हूँ ना संदीप आपको आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इसी से सही होगी आप जो है अपनी खुशी कि चीज़ें करो जैसे डांस अच्छा लगता है तो डांस करो और लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है तो उनसे घुलो मिलों बात करो पारक जाया करो सुबह सुबह जो सुबह सुबह सूरज होता है ना सूरज की पहली किरणें निकलती हैं उसमें एक्सर्साइज किया करो हाँ दवाई तो मैंने आपको दी है उन दवाईयों के साथ ना दो दवाईयां और चालू कर देती हूँ आपकी जिसमें की एक सिरप है वो भी चालू कर रही हूँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल टीन ऐज में ये सब चीज़ें आम बात है तो इसको लेके आप ज़्यादा टेंशन मत लो देखो जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ज़्यादा दिमाग पर जोर पड़ेगा तो आप कोशिश करो अच्छी नींद लो घूमो फिरो एक्सर्साइज करो जो चीज आपको पसंद है आप वो करो बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेंटल हेल्थ आपकी ठीक है ना